गामनि जे स्कूल ऐं शहरनि जे स्कूल में राति ॾींहं जो फर्क़ु आहे गामनि में अॼ बि घणे ई सुविधाउनि जो अभाव आहे गामनि जे स्कूल खे शहर जे स्कूल जे बराबरि आर्थिक मदद सरकार द्वारा न मिलंदी आहे गामनि जे स्कूलनि में संसाधननि जी कमी हूंदी आहे जंहिं करे ऊच शिक्षा कम्पयूटर पुस्तकाल्य खेल जो मेदान बि न ठही सघंदो आहे गामनि जी शिक्षा प्रणाली अॼ बि पुराणे तरीक़े हली रही आहे पर शहरनि मीं नई नई शिक्षा प्रणाली ऐं तकनीकूं लागू थी रहियूं आहिनि शहर में कम्पयूटर जी पढ़ाई वधीक थींदी आहे ऐं घणनि गावनि में त अॼ ताईं बि कम्पयूटर पढ़ाई न कराई वेंदी आहे गावनि में अॼ बि ॿारनि खे स्कूल वञण लाइ घणा किलोमीटर पैदल हलणो पोंदो आहे ऐं शहर में बसूं वैनुनि जी सुविधा मिलंदी आहे

जो अभाव आहे ऐं शहर में पढ़ाई जी नई तकनीकूं वधीक आहिनि तॾहिं शहर जा ॿार वधीक पढ़ी लिखी वॾे औहदे ते पोहचंदा आहिनि ऐं गाओ जा ॿार वीचारा पुठिया रहिजी वेंदा आहिनि